امازون منیجر سے میرے کو بات کرنا ہے میں ایک بیاگ منگائی تھی میری بچی کے لیے وہ ایڈریس میرا اب میں پہلے ریاست نگر میں رہتی تھی اب جو ہے سو میں یاقوت پورے میں رہ رہی ہوں وہاں وہ ایڈرس پہ میرے کو بیگ منتقل کرنا ہے پلیز آپ سر سے آپ کے امازون کے جو سر ہیں اُن سے بول دیجئے کہ میرے ایڈرس پر وہ بیگ کو بھیج دیجئے تو شُکریہ ہوں گا اُن کا بہت بہت